जोंनियावथ' मोब्लिबा बारा मोजां थाया थाङोआनो एसे दसे थासैलाय दसे फैसैलाय नांगौ समाव आरो मोना आरो दैज्लां बोथोरावथ' बिराथ खस्थ' जायो मालाबा अखा बांखा हानायजों खारेन्ट माबाफ्रा दै बाना जानानै खुन्था खुन्थि बायो बेखौ फाहामनांगौ जायो आरो जोंहाथ' नै ट्रान्सफरमायानो थांनाय र' मा मासमोन अक्ट'बर सेप्टेम्बर अक्ट'बराव मास मोनसे देर माससो मोनाखौ ट्रेन्सफरमाया बेरना होना सरखानियाव माबाबाय सरखारनियावबो जाया आरो गावजों आरो मोनैखाय आरो गाव गावनि नखर नखरनो गामि गामिया मोनसे माबा लानानै फैसा खांलाय लायना नखरसेआव सोरबा एख्स सोरबा दुइस'सो जेसे हायो एसे होनानै मोनसे माबा बानायनांदों आरो थांनानै फैसाखौ जमा खालामनानै आरो सासे मालिकनियाव जेनबा फैसा दाहार लाना रायजोयैनो फैसा दाहार लाना लायनांबाय ट्रेन्सफरमाखौ ट्रेन्सफरमाखौ लायनाय बे समाव बिरात खस्थ मानसिफ्रा खारेन्ट गैयाबानो मा दानि मानसिफ्रा ओंखाम ओंख्रि संला खोमसि खोमलाव जायो होनो खोमसि खोमलावजों मम ममफोरखौबो बेसे बायनो फरायनायाव खस्थ जादों दै अर संनाय खावनाय मावनाय दांनाय दाना खारेन्टजोंसोनना सोबआनो खारेन्ट गैयाबानो जेबो जाला सिगांसो जेनोबा खेरासिन लाना बाथि बाथि साथि माबा माबि सुना लेनटन थेनथन सुना बाहायोमोन आरो दायो आरो खारेन्टजोंनो मावजोबनाय नालाय सबआनो दा खारेन्ट गैयाबानो आरो दाथ' खारेन्टआ बारा बोथोरफ्राबो दा मोजांथ' नालाय मेसें औ खारेन्टआ बारा थाङा आरो होइ मालाबा बैसागो बोथोर मा बोथोर माब्लाबा बार बारबासो खारेन्ट माबाफ्रा दंफां दालाय बायसिनगोन मालाबा पस्थ खुन्थियाफ्रानो बायसगोन बेफोर बेबायदि प्रब्लेम जाबा साननै सानथामसो फैया जायो माब्लाबा मायावबा थार जगोन मायावबा माबा जानानै थागोन दा मोजाङानो आरो बै ट्रेन्सफरमा गैयै समावथ' बिराथ खस्थ' जादों ट्रेन्सफरमायानो देर मास गोजोन मोनाखैमोन जोंहा मा फरायनायावनो होन खोमसि खोमलानो फरायनो हाया मम बाथि सावै सावै फरायनांदों सोरबाया आरो माबा मम बाथिखौनो बायनो हायानो सोरबा आरो मम बाथियानो जोबो दखानफ्राव लायबा खारेन्टजों सलिबाय थानाय सिगांनि बायदि साथि लेन्थन माबा माबिफ्रा गैला बेफोरनोसै आरो